हैलो नमस्कार हां जी में बोल्ला ना हां जी हां जी सारा किश लब्भी जाना प्लेटां ग्लास बगैरा जो बी तुसें चाहिदा होग ना आहो बंडल होना मेरे स्हाबै दा बारां पीस दा होना प्लेटां दा स्हाब पेई जाना तुसेंगी बधिया प्लेट लैगे तां सत्त रपेऽ दी बी ऐ इ'यां तिन चार रपेऽ दी बी ऐ हां अच्छा सारा किश लब्भी जाना तुसें ते कदूं तकर चाहिदा तुसें कदूं ऐ फंक्शन अच्छा पं'जी तरीक तक ऐ अच्छा तां धोड़ी होर बी समान आई जाना हां तुस मिकी अड्रैस लखाई ओड़ेएयो ना फ्ही दोबारा फोन करियै हां उत्थै पजाई ओड़गे अस ठीक ऐ अच्छा अच्छा फ्ही